अपना जे दुर्गा पूजा होइ छै तऽ एहि लऽ कऽ बहुत बवाल होइ छै हिन्दू मुस्लिममे जइसे कि काटा काटि आ ओ ओकरा काटै छै ई एकरा काटै छै कथि कहबै जन्माष्टमीमे भी एक बार होइल रहलै तऽ बहुत बवाल भेलै ओहिमे दू गोटा भी मरि गेलै दू गोटा भी मरि गेलै तब हम सभ बहुत डर गेल रहलियै दुर्गा पूजामे ईसभ न होइके चाही हमनि सभके बहुत डर लगै छै दुर्गा पूजा करैमे दुर्गा पूजामे ओहो तऽ माये छथिन्ह आ ओह अल्ले छथिन्ह ओहो तऽ अल्ले छथिन्ह लेकिन एना न होइके चाही ओहो अपना भगवानके पूजा करु हम अपना भगवानके पूजा करै छी ओ अपना भगवानके पूजा करै छथिन्ह तऽ हमहुँ अपना भगवानके पूजा करै छथिन्ह ओ ओकरा काटै छथिन्ह हिन्दू मुस्लिममे बहुत बवाल होइ छै यहाँ सीतामढ़ीमे तब इसभ न होइके चाही इहे इहे बात है हमर अहाँसँ अहाँ कुछ प्रक्रिया करु चाही हमरा बहुत जानके डर लगै छै जब दुर्गा पूजा होइ छै जन्माष्टमी होइ छै न तऽ हम कथि कहु हमरा इतना डर लगैत रहै छै कि हदसँ जादा डर लगैत रहै छै एहिसे भी एक गोटा मुसलमानके दू गो मुसलमान दू गो हिन्दूके काटि देलै ठीक है